हाँ हाँ मैंने हाँ बनवाना था ना फ़र्नीचर में मुझे ना सोफ़ा हो गया यह टी टेबल हो गई तो और और जो टेबल वगैरह जिन जिन चीज़ों की घर में यूज़ में आते हैं वह हाँ जी गेट वगैरह सब कुछ कराना मुझे

हाँ जी जी बना दीजिएगा आपका प्राइज़

हाँ तो सबसे बेस्ट कौन सी रहती भैया

अच्छा नहीं नहीं वह सब मुझे अभी नहीं करवाना

हाँ हाँ बिल्कुल

हाँ तो वही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए एड्रेस मैं आपको मेट्रो में मिलूँगा ना हाँ कल मिलते हैं फिर

हाँ हाँ ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ जब तक कुछ नहीं करूँगा अच्छा अच्छा ठीक है फिर तो

जी जी बिल्कुल

हाँ ठीक है मैं आपको बता दूँगा मिलवा दूँगा बस हाँ ठीक है हाँ हाँ वह इसीलिए तो मैंने आपको कोल लगाया था हाँ ठीक है वह करवा लूँगा जो

हाँ हाँ ठीक है